जोंनि भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि सोमोन्दै आं बिखौनो होननो सानो जेब्ला जोंनि भारतआ ब्रिटिसनि आखायाव दंमोन बै समाव माहारियारि फिफा महात्मा गान्धिनि नाजानायाव जोंनि भारत उदांस्रि सोमावसारनाया ब्रिटिसफोरजों नारा नाथा नारजानाय जादोंमोन महात्मा गान्धिया सासे लेखा गोरों आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुंमोन बियो भारतनि सुबुंफोरखौ ज' खालामनानै अहिंसायारि खान्थिजों भारत हादरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय ब्रिटिसफोरनि बेरेखा जुजिदोंमोन जेब्ला जिगुजौ ब्रैजि मायथाइनि भारत नागार सोमावसारनायानो भारताव थानाय सुबुंफोरखौ जांख्रिथायारि सोलायनाय लाबोदोंमोन मानोना ब्रिटिसफोरनि गाननाय सि जोमफोरखौ गानालाबानो गाव गावनो दिहुननाय सि जोमफोरखौ गावनो गाव आखाइजों बाहायनानै गानदोंमोन भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव गोबां दैदेनगिरिफोरा जिउबो गारनांदों महात्मा गान्धिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर ज' जानानै ब्रिटिसफोरनि बेरेखा उदांस्रि सोमावसारनायाव नारा नाथा नाजादोंमोन आरो जिउआव दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो जोंनि बे भारत हादराव गुबुननि खुंथायखौ जोंनो नाङा आरो जोंनो गाव हारसिङैनो खुंथाइ नांगौ जों गुबुननि सिङाव थाया बेफोरबायदि जांख्रिथायारि लाबोनानै एबा खोथाफोरखौ मिथिहोनानै माहात्मा गान्धिया जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरखौ ज' खालमानानै उदांस्रि सोमावसारनायाव बिहोमा होसोदोंमोन आरो जोङो जिगुजौ ब्रैजि स्नि माइथायनि जिबा आगष्टआव भारता ब्रिटिसफोरनिफ्राय उदांस्रि मोन्नो हादोंमोन